एक लाख एक हजार दोनशे पंचेचाळीस दोन लाख दोन हजार तिनशे एकोणपन्नास तीन लाख तीन हजार चारशे शाण्णव चार लाख चार हजार पांचशे त्रेचाळीस पांच लाख पांच हजार सयशें चवेचाळीस